थळाव्याच्या वेवसायांत पर्यटकांचो एक बरोच योगदान आसा पर्यटकांक अशें की ते समज तर येल्या खंय तरी भोंवपाक जाल्यार ते थंयसरल्यान कितें तरी व्हरतले यादीक म्हणून अशेंच समज जर यादीक ते खंयच्याय एका ल्हान शॉपांतल्यान समज जर तेंच्यांनी कितें व्हेलें जाल्यार त्या मनशाक तेचो भरपूर हॅल्प जातलो तें ते पर्यटकाक तितले फरक पडचें ना पूण जो तो विकपी आसा तेका तें भरपुरूच फरक पडटलें बिकोज तेजेय तितले पयशे येता